के

हँ कहिआ छिए ठीक छै कैमरोमे तऽ कैमरामे अहाँ की सब करेबै फोटो आ विडिओ दुनू चीज तऽ किआ नहि ठीक छै तऽ कै दिनके जे छै से विडिओ बनतै मतलब द्विरागमनो दिन सबके ने साथे छै की हँ तऽ देखिऔ ओहिमे तऽ जे ठीके छै हँ हँ भेट होबाक छै तऽ अहाँके तऽ की हुँ देखिऔ बियाह दिनके आ प्लसमे आओर जे छै एक्स्ट्रा जेना विध व्यवहार होइ छै ओहोमे का विडिओ जे छै से अहाँके बनाएल चलि जेतै साथमे बत्तीस जीबीके जे छै से मेमोरी आबै छै ओहिमे मतलब कार्डरीडरमे अहाँके विडिओ बनाकऽ देल जेतै आ साथमे करिश्मा एलबममे जे छै से अहाँके फोटो बनाकऽ देल जेतै ठीक छै तऽ ओहिमे जे छै कॉस्टली अहाँके कमसँ कम बीस हजार रुपैआके पड़ि जेतै देखिऔ किओ अगर पनरह की दसेमे अगर बना दै छै तऽ हमर जे छै ने से किछु एक्स्ट्रा छै जेना फुल एचडीमे जे छै से कैमरामे विडिओ बनतै करिश्मा एलबममे फोटो सोटो बनतै ठीक छै आ मार्केटमे आओर जगह जे अहाँ एचडीसँ बनेबै तऽ ओहिमे हमर किछु आओर एक्स्ट्रा रहतै ठीक छै तऽ हमर अहाँके जे छै से किछु एक्स्ट्रा एडिटिंग ई सभजे अहाँके किछु अलगसँ देखैमे लागत गाममे जे कतहु भी बनेबै ओहिसँ किछु एक्स्ट्रा हमर छै अहाँ मार्केटमे आओर जगह जे देखने हेबै विडिओ फोटो सभ हमरमे जे छै से किछु और अहाँके चेन्जिंग मिलत देखिऔ अहाँके ई बात हम मानै छिए जे अहाँ आओर जगह कतहु भी बनेने हेबै कममे जे छै ने अहाँ फर्स्टबेर हमर जे छै से एक बेर देख लेबै तकर बाद अहाँ कहबै जे हँ हमरमे आ ओकरमे की अन्तर छै पनरहमे तऽ नहि भऽ सकतै किछु ओहिसँ जे ऊपर कोस्ट जेना हम बीस कहलिए तऽ ओहिमे किछु कम कऽ देबै जेना हजार दू हजार रुपैआ अहाँके छोड़ि देबै ठीक छै सतरहमे जे छै ने से अहाँके फिक्स कऽ देबै ठीक छै नहि नहि नहि नहि नहि ठीक छै